ہیلو سر آپ گراہک سیوا کیندر سے بات کر رہے ہیں جی سر سر میں پی ایم کے وی وائی کے لیے میں نے فام بھرا تھا اپلیکیسن ڈالا تھا تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میری یہ فام کہاں تک پہنچا ہوا ہے جی سر میں آپ کو اپنا وہ پی پی ایم کے وی وائی کو آئی ڈی کے جو چار لاسٹ کے چار جو نمبر ہیں وہ بتا رہا ہوں دو چار پانچ سات یہ لاسٹ کے چار نمبر ہیں اور اسی طریقے سے میرا پاسبک جو ہے پاسبک کے جو لاسٹ چار نمبر ہیں وہ ہیں چار پانچ دو ایک یہ آپ سر آپ چیک کر کے مجھے بتا دیجیے کہاں تک پہنچا ہے وہ اور میرا یہ اسٹیٹس کہاں تک پہنچا ہے جی سر سر تو پھر یہ میرا پیسہ کب سے آنا شروع ہو جائے گا اوکے سر ایک مہینے بعد آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے شر شکریہ سر